हलो हिकिड़े ॾींहुं मां वटि महिमान अचणा हुया जाम ॼणा सत अठ ॼणा मां त कंफ्यूज़न में अची वयमि लेकिन मूंखे विचार आहियो त हुननि जे अचण खां अॻु पहिरीं मां सुबुह जो उथी करे सभु भाॼियूं वग़ैरह दिमाग़ में रखियूं कहिड़ी तया तयारु करणियूं आहिनि खीरु वग़ैरह गरम करे रखिया दही वड़नि जो प्रिपेरेशन करे रखियो सॼो ऐं दही वड़ा वग़ैरह ठाहे फ्रिज में रखी छॾिया उन खां पोइ भाॼियूं धोई करे सभु जेके बॉइल करणो हुयो उनखे बॉइल कयो ऐं पोइ भाॼियूं कटे करे सभु तयारु करे रखियूं उनखां पोइ टई गैसूं ॿारे करे हिक ते ॿ कूकर रखिया हिकु गैस ते हिकु कूकर ॿीअ गैस ते ॿियो कूकर ऐं टीह ते अटो ॻोए रखियो हुयो उन मां फुल्का पचाइण चालू कयमि ऐं उन भाॼिनि ते बि ध्यानु ॾियणु लॻमि अहिड़ीअ तरहि मां भाॼियुनि खे बि तयारु कयो ऐं फुल्कनि खे बि तयारु कयो तंहिंखां पोइ मूंखे सलाद वग़ैरह ठाहे करे रखण लाइ डिश तयारु करणी पई ऐं उहा सजाइण लाइ प्लेटूं वग़ैरह तयारु करे रखियूं जॾहिं महिमान आहियां त मूंखे तकलीफ़ न थी छोजो मां टेबल ते पहिरीं पाणीअ लाइ सभु तयारु करे रखिया हुया